مجھے اپنی تحریر کے لیے آئیڈیاز عام طور پر مشاہدے مطالعے اور روز مرہ کے تجربات سے ملتے ہیں کبھی کوئی خبر کبھی کوئی گفتگو یا کبھی کوئی سماجی مسئلہ ذہن میں ایک خیال جگہ دیتا ہے میری حکمت عملی یہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے حالات تاریخ اور لوگوں کی کہیں انکیں باتوں پر غور کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ میرے دیش کی ثقافت اور سماجی مسائل نے متاثر کیا ہے ہماری زبانیں روایات تہوار اور عوام کی جد وجہد میرے اندر لکھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں میں لکھنے کو صرف اظہار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں جو سماج کی آواز بننے کا ذریعہ ہے